आं खारनायाव गानग्रा गोबां ब्रेन्डनि जुथाफोर दं आरो जेरै नाइकि एदिदास पुमा बेफोरखौ गाननो मोजां मोनो आरो मानोना बेफोर जुथाफ्रा खारनाय समाव एबा गाननो बुहुत मोजां आरो बेनि रेजें रेजें जायो आरो बेनि सल सलफोरा गुरै मोजां आरो बे खारनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो बेयो माने खारनाय टाइमाव बेनि सलआ गुरैनि थाखाय गोबां नारखोनानै होयो आरो खारनाय टाइमावहाय आरो आं मोननाय जारसि गेलेमु गस्लायानो जाहैबाय ओ जारसि जारसिखौ गाननो मोजां मोनो आं गेलेनाय टाइमावहाय माने बेयो बहुत मोजां रेजें आरो गोबां बार हाबो आरो बांद्राय गिलिरबो जाया बेनि थाखाय मोजां मोनो आरो आरो गोबां गस्लाफोर दङ बिदिनो आं गाननो मोजां मोनो आरो बेफोरनोसै